पूर्णियाँमे ने बस ट्रेन टेम्पू रिक्शा ई सब ने परिवहन बहुत सस्ता है अच्छा भी है ई सबसँ अच्छासँ चल जैसे अगर हमरा कही जाना है थोड़ा दूर तऽ हम बससे जा सकए है बस अच्छासँ अगर थोड़ा दूर जाना है आओर दूर बाहर तऽ ट्रेन ट्रेनसँ जा सकै ही आओर अगर अगल बगलमे जाना है तऽ टेम्पू रिक्शा ई सबसँ ई सबसँ जा सकै हइ ओतना दिक्कत भी नही होगा एहिठाम जादा अथि भी नहि लगै हइ पैसा वैसा एकदम अच्छासँ चलि जेबए पूरा एकदम देखले उखले एकदम घुमले नजारा देखबिही पूरा एकदम पूरा बससे ही ने नजारा देखि सकै हइ ट्रेनसँ भी पूरा देखले उखले जेबए मजा एतौ एकदम अच्छा भी लगितो देखैमे ताकि लोग बोले हँ एकदम देखिऔ एकदम नहि ट्रेनसँ जाबएमे भी मजा वैसन ही आबए जइसन आना चाहिए एकदम अलग ही मजा है ट्रेनमे जाबएके तनि दूर जेबीही तऽ दूर जेबीही तऽ आब बससँ तऽ उतना दूर जा नहि सकए छी बससँ टाइम भी लगतौ ट्रेनसँ अच्छा सस्ता भी अच्छासँ चलि जेबीही आ बससँ बससँ तऽ जादा दूरमे नहि अगल बगलमे जा सकैए आँटो रिक्शा तऽ जानबे करै है यहाँ नजदिकमे ही कॉलेज इसकुल ई सब केलिऐ आँटो रिक्शा अच्छा हौ आ